साढ़ा डोगरी कल्चर ऐ बड़ा गे शैल ऐ डोगरी कल्चर सानूं सभ्यता च रौह्ना सखांदा अस डोगरे होन्ने आं लोकें गी चाहिदा कि ओह् इक्क दुए अल्ल दिक्खियै दूआ कल्चर निं अपनान अपने कल्चर गी अपनान शैल करन फालो करन पजामा सलवार शर्ट पाह्न अपना साढ़ा डोगरें दा कल्चर बी इन्ना शैल ऐ पजामा कमीज पाह्न होर मुड़ें दे लेई धोती कुर्ता होर होर जेह्ड़ा दूआ कल्चर ऐ ओह् नेईं अपनाना चाहिदा इक्क दुए अल्ल दिक्खियै बस लोग केईं अपने कल्चर गी इ'यां करन लग्गे न जगह सेफ करनी चाहिदी ऐ जि'यां मंदर बगैरा बनाने लेई होर जैदा कोलूं जैदा मंदर बनाने चाहिदे न अस डोगरे च जैदा पूजा पाठ बी कीते जंदा कुछ पंडित बी हुंदे ऐ जैदा मंदर बगैरा बनाने चाहिदे होर होर हर मंदर जि'यां शिवरात्रि औंदी ऐ ओह्दा बी उत्सव मनाना चाहिदा जन्माष्टमी पर बी सैलीब्रेशन करने चाहिदे मतलब अपने अपने धार्मिक जगह अपनाना चाहिदा होर रामेश

होर मंदर जि'यां साढ़े इद्धर जम्मू च बालाजी मंदिर बने दा ओब्बी साढ़े कल्चर मतलब कि काफी लोग आंदे दूरां दूरां अपने कल्चर गी अपनांदे ऐं ते इ'यो कि अपने कल्चर उत्तरवैह्नी ऐ जि'यां उद्धर लोग जंदे न गरीबें गी रूट्टी बगैरा खलांदे न किसे नांऽ दा कोई होर सारा खंड्हर होई गेदा उस्सी बी थोह्ड़ा रिन्यू करना चाहिदा ओह् इ'यै जैदा कोलूं जैदा अपने कल्चर गी बचाने दी कोशश करनी चाहिदी ऐ जेह्ड़े अपने कल्चर च ऐन कपड़े बगैरा जेह्ड़े ओह् जेह्ड़ी बी तोआनूं वेशभूषा दस्सी दी ऐ ओह् पाह्नी चाहिदी ऐ होर जैदा कोलां जैदा अपने कल्चर साढ़े बड़े जैदा कल्चर डोगरा कल्चर बचाने लेई बी लोकें बड़ा प्रोटेस्ट बगैरा बी कीता जेह्दी वजह कन्नै लोक थोह्ड़े समझन कि सानूं अपना कल्चर बचाना ऐ केह् केह् स्टेप्स चुक्कने कदम उठाने ऐ ता कि जेह्ड़ा साढ़ा डोगरा कल्चर ऐ ओह् बचे दा र'वे होर लोक जैदा कोला जैदा डोगरा कल्चर बारे जानन ओह्दी प्रशंसा करन होर डोगरी कल्चर जैदा कोला जैदा फेमस करन ता कि लोकें गी पता चले कि जेह्ड़ा डोगरा कल्चर ऐ किन्ना शैल ऐ होर लोक जेह्ड़ा डोगरे कल्चर गी अपना होर जेह्ड़े डोगरे लोक न डोगरे कल्चर गी अपनान लग्गे दे न ओह्